आं फरायनाय फरायसालियाव बिजाब बाख्रि गैयामोन थेवबो आङो आं मोजां मोननाय बिजाबफोरखौ फरायनो थाखाय आं बाजारफ्राव दखानफ्राव थांनानै बिदिनो बिजाब नागिरै नागिरै फरायोमोन आङो बिदिनो माब्लाबा लेखानि मेलाफोर फैयोबा बिजाबनि मेलाफोर जायोबा बिजाब मेलाफोरनिफ्राय बिजाब नागिरै नागिरै दा मोजां मोननाय बिजाबफोरखौ नागिरनानै न'आव फरायफैयोमोन आङो बिजाब फरायनाय हुदाया आंना उन्दैनिफ्रायनो दङ बिजाबखौ मोजां मोनोमोन आं फरायनो गोदोनि जोंनि बर'नि लिरगिरिफोर बिथांमोननि लिरनाय खन्थाइ रायथाय सल' सुंद' सल' बेफोरखौ आङो फरायनो मोजां मोनोमोन दा बेयाव बेफोर बिजाबफोरनिफ्रायनो आङो माखासे आंनि सोलोंनांगौ गियान आंनि रोंनांगौ गियानफोरखौ आङो बुथुमना लायोमोन फरायसालिया जोंनिया ओरैनो एसे दुखिया बा एसेबां माने जोंगा मागा फरायसालि नङामोन ओंखायनो बेयाव फोरोंगिरिफ्राबो माखासे बिजाबफोरखौ जगायनानै होफैनो हायामोन नाथाय बिथांमोना जोंखौ बिजाब बायनानै फरायनो थाखाय लोगोफोरनाव बिजाब नागिरलाबायनानै मोजां मोजां बिजाबफोरखौ फरायनायनि थुलुंगा होयोमोन मानो होनबा थाखोआव जिथु बिजाब दं बे थाखोनि बिजाबफोरखौ फरायनायनि अनगायैबो बाहेरा बिजाबफोरखौ फरायोबाबो जों माखासे मोजां गियान मोजां बोसोन मोजां बाथ्राफोरखौ जों मोननो हायो बेनिखायनो फोरोंगिरिफोरनि बाथ्राफोरखौ गोसोआव लानानैनो आङो हाथाइ बाजारफोराव बा दखानफ्राव मेलाफ्राव थांनानै बिजाबफोरखौ बायनानै लाबोनानै आं फरायोमोन फरायनानै गोजोननाय मोनोमोन मोजां मोनोमोन थारैनो बिजाब फरायनानै जोङो जोंनि माखासे सोलोंनो गोनां इयुन जोलैनि माखासे रोंनांगौ बाथ्राफोरखौ जों सोलोंनो हायोमोन